हैलो जय झूले डॉक्टर जी मां हिते सैरु करण लाइ निकितो हुअमि त ॾाढो वरी पेरनि में सूर थो पए गोॾनि में तकलीफ़ थी थिए सहिको थो थिए तव्हां जेका ॿ ॾींहं पहिरियों दवा ॾिनी उहा फकी सॼी त बि असर नथो थिए न कंहिंजी न कई आहे दवा टेस्ट कराइण टेस्ट कराइण भुल्जी वियुमि त हाणे छा करणो आ ॿियो अचां तवां वटि भई चेक अप कयो चङी तरह काई ॿी दवा वरी बदली करे ॾियो हा हा चाहे केतिरी बि दवा वठां फ़र्क़ु नथो पए टेस्ट कराइणु ज़रूरी आहे गर्म पाणीअ सां थधे पाणीअ सां गरम पाणीअ सां थधे पाणीअ सां

ॿियो पका हा हुन सां पका लई वेंदो सूरु न त वरी मां मूंखे कंहिं भले भले ऐं कैं सुठे डॉक्टर वटि मोकिलियो न त वॾे डॉक्टर वटि हा त अचे थो गोरी वठां थो आराम अचे थो वरी कलाक खां पोि साॻी तकलीफ़ थी थिए

हा हा त भले हा त भले आप मशीन में मशीन ॿियो जंहिंजे

हा हा